جہاں تک میرے پسندیدہ کھانوں کا تعلق ہے تو نان ویز کھانا مجھے بہت پسند ہے نان ویز میں میں ساری چیزیں کھا لیتا ہوں جیسا جیسے کہ خاص طور پر حیدر آبادی بریانی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس کا ذائقہ بہت ہی لاجواب ہوتا ہے اور یہ بریانی میں اکثر چاندنی چوک کے پاس ایک ریسٹورینٹ میں کھاتا ہوں وہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ حیدر آباد ہی سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کی جو بریانی کا مسالہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہی لاجواب ہوتا ہے اس کے جیسا تو میں نے آج تک کھایا ہی نہیں دہلی میں بہت مشہور ریسٹورینٹ ہے